जहाँ तक लिखने की बात आती है तो वर्तमान में वर्तमान समय में अनेक प्रकार की टेक्नोलोजी एवेलेबल है जैसे कि कंप्यूटर है लैपटॉप है मोबाइल है और बहुत सारे तरीके से लिखा जाता है हाँ लेकिन मैं पारम्परिक तरीके से कागज और पेन पर लिखना पसंद करती हूँ क्योंकि मैंने अपने समय से वो ही देखा है और मुझे उसी के आदत है बहुत प्राचीन काल में तो नहीं जाना जाना चाहूंगी क्योंकि उस समय तो स्याही और मोर पंखी उससे लिखा जाता था लेकिन उतने प्राचीन समय की तो नहीं हूँ मैं लेकिन जो मैंने अपना समय देखा है तो मैंने पहले इतना परिवर्तन जरूर हुआ है कि पहले इंक पेन से लिखा जाता था और अब बॉल पेन से लिखा जाता है लेकिन हाँ मुझे पेन और कागज पे ही डायरी पे लिखना पसंद है मैं कहीं भी जाऊँगी अपना काम करूंगी या मुझे मेरी दैनिक दिनचर्या जो भी नोट करनी है किसी भी प्रकार की घरेलू या बाहर काम मुझे कोई भी सूची बनाना है तो मैं कागज और पेन का ही इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ क्योंकि मैं आधुनिकता की तौर पर लिखने में मेरा बहुत ज़्यादा इंट्रेस्ट नहीं है बहुत ही इमरजेंसी में यदि कोई इस्तेमाल करी चीज तो ठीक है नहीं तो मेरा पेन और मेरी डायरी ही मुझे पसंद है और मुझे कॉपी रजिस्टर पेन डायरी इनसे मुझे पेन से ही लिखना पसंद है जो कि पारम्परिक तरीका भी कहा जाता है और अभी जो चल रहा है मोबाइल पर या लैपटॉप पर कंप्यूटर पर लिखना वो मुझे इतना ज्यादा नहीं पसंद है और जो आज कल के बच्चे हैं वो इस तरीके से लिखना पसंद करते हैं उनका कहना स्मार्ट समय में स्मार्ट तरीके से काम करना लेकिन मेरी अपनी सोच ये है कि मुझे पेन और कागज और डायरी कलम पसंद है